चिरां जिल्लायाव फारागथि लाबोग्रा माखासे जायगायारि अनसुंथाइफोरा एबा समाजारि आफादफोरा जोंनि दानि जाबाय थानाय राजखान्थि हान्जा बेयो जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबां गावजों गाव एना एनि जालायनानै माखासे मोननांगौ अनसुंथाइफोरखौबो गावनो सोरनिबा खोथा सोरनिबा बुंनाय रावफोराव गावजोंगाव गोरोबलायनाय गोयिआव माखासे मोननांगौ अनसुंथाइफोरखौ खोमानानै लादों आरो जोंनि आफादफ्रा जाहैबाय राजखान्थियारि आफाद जेरै राजखान्थियारि आफाद दं आरो गोबां रोखोमनि दं जेरै एन जि अ बिसोरो माखासे गैजारोङि न'खरनो अनसुंथाइ होयो आरो जोंनि दानि जेरै बि पि एफ इउ पि पि एल मोननै राजखान्थि हान्जा दं बिसोरनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ मोनो बेबायदिनो चिरां जिल्लायाव गोबां फारागथि दं गावजोंगाव गोरोबलायिनि जाहोननि थाखाय बेफोर जाहोनखौ जों साफ्रोमबो मानसिया गनायनानै लाया जों बिसोरखौ मोजां गियान आरो मोजां बिबुंथि होनानै गोसोनि पजिटिब गोहोम खोख्लैनो नाजायो मानोना सोरनिबा बुजिनाया सोरनिबा साननाय साफ्रोमनाबो एखे जाया बेखायनो जों लुबैयो नख'राव गैजारोङि सुबुंफोरनि अनसुंथाया बांगासिनो बिसोरनि समाज फोलेर आरो समाज होननाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो नख'राव उन्दै गथ' जोनोम जायो बेबायदिनो अन्जिमाया बांगासिनो दं